छोटे और मध्यम आकार के जो खेत होते हैं उन पर फसल कई फसलें जो होती हैं वे छोटे खेतों में अच्छी तरह से नहीं हो पाती हैं जैसे कि गेहूँ की फसल जैसे कि गेहूँ की फसल हो गई गेहूँ की फसल लगाने में जो है वह बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा ज़मीन की बहुत बड़े खेत की आवश्यकता होती है बड़े खेतों में गेहूँ की फसल जो है वह बहुत अच्छे से हो पाती है तो छोटे खेतों पर गेहूँ की फसल जो है अच्छे से नहीं हो पाती स्थानीय अर्थव्यवस्था उसकी जो है वह अच्छी होनी चाहिए गाँव की फसल के लिए गेहूँ की फसल जो होती है वह उस फसल में जो है वे बहुत बहुत ही ज़्यादा बहुत ही यादा अधिक जगेह की आवश्यकता होती है बड़े खेतों की आवश्यकता होती है छोटे खेतों में कुछ फसलें आसानी से लग जाती हैं अच्छे से हो पाती हैं मध्यम आकार के खेत में भी कुछ फसलें ही अच्छे से फसलें ही अच्छे से हो पाती हैं और बड़ी फसलों के लिए जैसे कि गेहूँ चावल इन फसलों के लिए और बहुत ज़्यादा बड़े खेत की बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है छोटे छोटे छोटे आकार के खेत जो होते हैं उन पर कई फसलें नहीं हो पाती हैं जैसे कि गेहूँ की भुट्टे वग़ैरह की तो बड़े खेतों की आवश्यकता होती है बड़े खेतों में अच्छे से सारी फसलें हम लगा सकते हैं छोटे खेत के स्थानीय अर्थव्यवस्था कम होती है इसीलिए बड़े खेतों का बड़े खेत होना चाहिए जिस पर सारी फसलें अच्छे से हो पाती हैं